हांव प्रोफेशनल सिंगर कांय न्हू बट हांव जेन्ना बीन स्ट्रेस्ट आसता तेन्ना हांव सोंग्स आयकतां तेन्ना हांव सिंगूय करतां आनी हांव चड करून सॉफ्ट म्युजीक जें आसता तें सिंग करपाक ट्राय करतां जी सॉफ्ट लिरिक्स आसतात सॉफ्ट सोंग्स आसतात ती हांव गावपाक खूब ट्राय करतां आनी हांव तीच प्रिफर करतां चड करून आनी उरलेलीं हांव भक्ती गीतां सुद्दां गायता म्हाज्या भाशेन म्हळ्यार म्हाजे कडेन जमता तशी